وعلیکم السلام خیریت جی بتائیے کیا خدمت کروں میں آپ کو جی جی بتائیے جی جی مل جائے گا ہاں تازہ رہتا ہے باسی نہیں رکھتے ہم بڑھیا پھول رکھتے ہیں ہاں بتائیے جتنا چاہیے اتنا بتائیے سب مل جائے گا یہاں پہ جی بتائیے ٹھیک پانچ کے جی گلاب آگے بتائیے

ٹھیک نہ ناں کمل پھول چاہیے کتنا کتنا چاہیے اچھا اچھا ٹھیک ہے یہ بھی مل جائے گا ہاں مل جائے گا ابھی ہمارے بنگال سے گاڑی آیا ہے اور اس میں تازہ پھول ہے نہیں نہیں نہیں تازہ پھول ہے بنگال سے ابھی آیا ہے اور بھی اور بھی کچھ لینا ہے جلدی بتائیے کسٹمر کھڑا ہے جی ہم جیسے کہ کمل پھول اگر ایک کے جی پڑتا ہے ہزار کا اور پانچ پانچ کے جی لیجیے گا تو مطلب کہ وہی اب پانچ ہزار روپیہ آپ کو پڑ جائے گا نہیں کچھ مناسب لگا کے کچھ کم کر دیں گے آپ آئیے دکان پہ لائن بازار میں پورنیہ بس اڈا کے سامنے بالکل جی جی بڑھیا پھول ہے اور اچھا اچھا پھول رہتا ہے تو ساری بات ہم فون پہ نہیں کر سکتے ہیں آپ میرے دکان پہ آئیے پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں پورا آپ نے جتنا بتایا وہ پورا لگ جائے گا آپ کو وہی تیس ہزار روپئے

ہاں ہاں وہ کچھ کم ہو جائے گا ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے رکھتا ہوں السلام علیکم